جی ہاں میں نے ایک بار کشمیر کا سفر کیا تھا جو قدرتی حسن سے بھرپور ایک جنت نظر مقام ہے یہ جگہ پہاڑوں جھیلوں اور سرسبز وادیوں سے گری ہوئی ہے میں سری نگر پہلگام اور گللمرگ گیا تھا جہاں کا موسم نہایت خوشگوار تھا ڈل جھیل میں شکارے کی سیر ایک ناقابلے فراموش تجربہ تھا جل کے پانی میں پہاڑوں کا عکس دل کو بہت بھایا میں نے مقامی بازار سے کشمیری شالیں اور دستکاریاں بھی خریدیں گل مرگ میں کبیل کار کی سواری سے برف پوش پہاڑوں کا نظارہ بہت خوبصورت لگا پہلگام میں دریا کے کنارے بیٹھ کر قدرت کی خاموشی کو محسوس کیا وہاں کے لوگ بہت مہمان نماز اور دوستانہ تھے کشمیری کھانوں کا ذائقہ بھی لاجواب تھا خاص طور پر روگن جوش اور کشمیری قوا میں نے قدرتی مناظر کی تصویریں بھی کھینچی اور خوب وقت گزارا ہر طرف ہریالی بہتے چشمے اور پونوں سےھر بھرے باغات تھے مجھے وہاں ایک روحانی سکون کا احساس ہوا ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو اور صرف فطرت کے آواز سنائی دے رہی ہو یہ سفر نہ صرف خوبصورتی سے بھرپور تھا بلکہ ذہنی سکون کا باعث بھی بنا